हलो ओला कल्ह खां कल्ह मां तव्हां खां हिकु टैक्सी बुक करायईं हुई मूंखे कटनीअ खां जबलपुर वञिणो हो ऐं उतां खां मूंखे बिलासपुर वञण लाइ ट्रेन पकिड़िणी हुई पर अध कलाक खां तव्हां जो ड्राइवर आयो नाहे ना ई फोन थो खणे महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजी बुकिंग कैंसिल कयो इन खां वधीक मां न बीह सघंदसि छो त मुंहिंजी ट्रेन निकिरी वेंदी